ہلو اسٹیٹ بینک آف انڈیا سے بات کر رہے ہیں آپ

جی سر میں آپ کی کسٹمر ہوں اور مجھے اپنا بینک اکاؤنٹ بند کروانا ہے مجھے اس لیے بند کروانا ہے کیوںکہ یہ بینک آن لائن شاپنگ ایپ پر زیادہ

جی جی میں کہہ رہی ہوں مجھے یہ بینک اس لیے بند کروانا ہے کیوںکہ یہ بینک آن لائن شاپنگ آفرز زیادہ ڈسکاؤنٹ نہیں دیتا ہے

نہیں نہیں مجھے یہ بند ہی کروانا ہے کیوںکہ ابھی تو دے دیں گے آفرز بعد میں نہیں ملتے مجھے ایسے اس میں کروانا ہے جس میں مجھے آفر ملتے رہیں بار بار جی کیا کر اچھا کتنے بجے آؤں

ٹھیک ہے سر